बिहारमे शिक्षा बेबस्थाके आगू करैकेलिए बिहार सरकार द्वारा बहुत सारा सुविधा देल गेल छै जाहिमे कि शिक्षा ऋण भी देल गेल छै जाहिमे बिहारके कौशल विकासके तहत जे छै स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड बनै छै ओहिलेल जे छै बिहारके बिहारमे बच्चा सबके पढ़ैके लेल स्पेशली कोर्स कोर्स जे होइ छै ओहिमे पढ़ैकेलिए विद्यार्थीके जे छै लोनके तहत शिक्षा ऋण देल जाइ छै ओहिमे जे छै बहुत सारा सुविधा देल जाइ छै बिहारके बच्चाके बहुत सुविधा मिलै छै